मबाइलआ दाथ' स्टकआवहाय गोबाङानो दङ गुबुन गुबुन कम्पानिनि आरो ब्रेन्डआ जाहैबाय सामसुं अप्प' भिभ' रेदमि आरो दामआ दा मदेलखौ लानानै जागोन आरो फाइभजि फरजि दङ बेनि सायावहाय जागोन भिभ'आ दा भिभ'आ दा फाइभजिआवहाय दङ बिदिनो सिक्स जिबि रेम वान टुवेन्टिओइद रम आरो बेनि प्राइसआ फिफ्टिन थावजेन्द गोग्लैगोन आरो फन्द्र' हाजार दाथ' दखानावनो मोनगोन आरो गाबोनबो औ दखानावनो थागोन आरो दखानावनो फैब्ला मोनगोन बाजारावहाय फाइभजि मबाइलआ दासान्दि सोलिगासिनो फरजिआथ' दा एसे दाउन जाबाय आरो फाइभजि सोलिगासिनो ना औ फन्द्र' हाजार आरो फन्द्र' हाजार गोग्लैगोन बेखौ लायोब्ला नों गाबोन खयथासोआव फैगोन दे फैब्लानो जाबाय नौथासोआवनो खुलिखायो आरो बाजारआ दखानआ औ दे औ दे दखानावनो मोनगोन